कोंकणी हिंदी मराठी ही सगळीं संस्कृत भाशे कडल्यान येता पूण इंग्लीश ही भाशा खुबूच वेगळी कोंकणी मराठी हिंदी वा संस्कृत ही बरयतना तशीच बरोवप आसता पूण इंग्लीश भाशेचो भाशेचीं उतरां ताचो एक्संट खूब वेगळो